नमस्ते मेरा नाम वर्षा है मैंने अभी आपके दुकान से एक चीज़ ऑर्डर की है स्विगी एप के द्वारा मुझे जानकारी चाहिए थी कि क्या मेरा ऑर्डर रिसीव हो गया है अगर नहीं हुआ है तो आप बता सकते है मुझे ये कब तक रिसीव होगा और क्या मैं इसको वापस ऑर्डर कर सकती हूँ अगर नहीं रिसीव हुआ हो तो